ए आइ नि सोमोन्दै आं इसेल' मिन्थिगौ ए आइ नि माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय जों जायखौ जों मावनो हायो नाथाय जों बिखौ मोन मावालाबा सहसयैनो ए आइ नि गेजेरजों मावनानै मोननो लुबैयो बियो जोंनि माखासे मावनो हानायनि गुनखौ खोमाना लानाय बियो माखासे जेंनाफोर ए आइ नि माखासे मुलाम्फाफोरा जाहैबाय जों जायखौ सानख'नो हाया मावख'नो हाया बिखौ जों ए आइ नि गेजेरजों एसेल' समनि गेजेरजों मावफुंनो हायो आंनि बादिबा ए आइ या सुबुंफोरखौ गावसोर नि सोरजिगुथुखौ खोमानानै होदों होननानै आं सानो मानोना ए आइ नि गेजेरजों सुबुंफोरा जायखौ दिनै गावनो मावनो हायो बिखौ मावालाबा दायरेक्ट सहजयैनो मोननो लुबैनानै मावनाय जासै